हाँ मैम मैं यह कह रही हूँ अपने स्कूल में कैसे बच्चे आ रहे हैं अभी

अच्छा अच्छा और मैम मतलब यह गेम वगैरह भी खेल खिलाया जाए अच्छा मैम खेल में भी कौन कौन से खेल खेलाना चाहिए

अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा और मैम और बताइए अच्छा अच्छा तब खेल के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है हेलो हाँ कि मैम यह मैं यह कह रही हूँ खेल के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है हाँ हाँ जी मैम ठीक है ओके थैंक यू